हमारे क्षेत्र में कला और संस्कृति के विकास का समर्थन करने वाले वित्त पोषण करने के कई सारे स्रोत हैं जैसे कि सरकार करपोरेट या परोपकारी दान करता एजेंसियाँ लेकिन इन से बहुत कम ही मात्रा में सहायता मिल पाती है क्योंकि यह सब बड़े क्षेत्रों में सहायता देते हैं हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इस लिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा लोगों को आसानी से प्राप्त नहीं होती जिस के कारण उन्हें बहुत सारी असुविधाएँ उठानी पड़ती हैं इस लिए हमें कला और संस्कृति के विकास में कम से कम समर्थन मिलता है